हां असांखे बाग़बानी करणु महिल घणेई मुश्किलुनि जो सामनो करिणो पयो आहे असांजे बाग़ में घणेई पौधा आहिनि जीअं गुलाब जो तुलसीअ जो मोगरे जो सदाबहार जो ईअं घणेई पौधा आहिनि त हिकु बार असांजी तुलसीअ जे पौधे में कीड़ा लॻी विया त तुलसीअ जे पतनि खे खाइणु लॻी विया तुलसी ख़तमु थियण लॻी वई त असां हिकु कीड़नि जो पोउडर ईंदो आहे उहो बज़ार मां वठी करे स्प्रे वारी बोतल में भरे करे रोज़ु तुलसीअ ते छिणिकाव कंदा हुआसीं हिन सां पंजनि ॾींहनि में तुलसी सही थी वई ईअं असांखे सामनो करिणो पियो